جی بالکل ہم اپنے دوست شاگرد کے ساتھ بائک چلاتے سمے گروپ میں جاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے ہر چیز کا سڑکچھا لے کر جاتے ہیں کھانے پینے سے لے کر رہنے تلک کا ویوستھا بائک ریسنگ میں ہم لوگ ریس لگاتے ہیں جیت کے آتے ہیں ان شاء اللہ اور یہاں کے بائک تو ہمیشہ چلاتے سمے یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں سے بہتر اپنے کو چلانا چاہیے بائک چلاتے سمے ہم لوگ ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ بائک چلاتے سمے ہم لوگ جتنے بھی کیٹیگری میں ایک ساتھی گھومتے ہیں نا تو بائک کو ہمیشہ اپنے سے بچا کے چلاتے ہیں دوسرے سے بچا کے چلاتے ہیں اور بائک سمے چلاتے سمے ہم لوگ دور کا ریسنگ لگاتے ہیں وہاں انجوائے کرتے ہیں فوٹو کھنچاتے ہیں ہم لوگ بائک سمے چلاتے سمے ہم لوگ ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں اینڈ جو بہت اہم ضروری ہے دوست لوگ کا خیال اور جا کے رہنے کا اور کھانے کا یہ سب چیز کا بیوستھا ہونا چاہیے اور جا کے ایک چیز اور بھی ہے جو بائک چلاتے سمے ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم جیت کے آئیں بائک میں ریسنگ کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ سن کے سب چیز آگے پیچھے دیکھ کر بائک چلاتے ہیں بہتر سے بہتر بائک چلانے کا کوشش کرتے ہیں